جی میں نے ایک پین سیلو کا خریدا تھا وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی پیارا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا پیپر تھا ہمارا تو اس کے لیے ہم نے خریدا تھا تو لکھنے میں اور ہاتھ میں پکڑ کے بہت آرام دہ ہوتا ہے اور پین کا رنگ اور اس کا اس کی بناوٹ بہت پیاری ہے تو اس کی وجہ سے وہ پین مجھے بہت پسند آیا اور میں ابھی بھی اس کو استعمال کرتا ہوں